वैसे तो मुझे भोजन मे कोई चीज़ कठिन नहीं लगती है पर हाँ मुझे नानखटाई बनाना नहीं आता है वही मुझे कठिन लगती है वैसे तो मैं बना लूँगी पर मैंने उसकी कोशिश नहीं की है बनाने के लिए अगर मैं बनाऊं देख कर यूटूब पर बनाऊं तो आ जाएगी और वैसे मुझे कोई भी चीज़ बनाने में कोई कठिन नहीं लगती है भोजन सामाग्री मे मुझे हाँ शुरू से ही भोजन बनाना शुरू से ही पसंद है मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैंने खाना बनाना सीखा है जिससे मुझे कोई भी चीज़ ऐसे कठिन नहीं लगती मैं मैं जो भी चीज़ देखती हूँ मैं बना लेती हूँ आसानी से खाने का मुझे बहुत शुरू से शौक़ था इसी लिए मैंने खाना बनाना जल्दी ही सीख लिया था जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाना बनाने में